हेलौ औ सार आं बे नोंसोरनि इउनिभारसिटियाव थांनो गोसो जादोंमोनलै मानि गोबावसै नालाय आं थाङैया औ सानसेखालि माबाफ्रावल' थांदों आङो बेराय हैनायसो जादोंमोन बे इउनिभारसिथियाव हाबबोनाय जायाखैना ओमफ्राइ दा बे नोंथांनि इउनिभारसिथियाव आङो थांनानै एसे मारै मारै माबोरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय कालसारफ्रा माबादि बेफोरखौ एसे नायनानै फैनोसै ओमफ्राय बेबायदि माबा माबा मा होनो हान्थु खोबलायनाय माबा गाननाय नुयोदा आङो बे मा बुस्थु बेलाय औ मानि मा होनो बेखौ होय बागुरुम्बा मोसानायावसो नुलाबायो आङो फेसबुकफ्राव दख'ना दख'ना जा समायना नुयो बर' सिख्लाफोरखौ बर' हिन्जावफोरखौ बेनिनो इउनिभारसिटियाव जेनोबा मा मा हारिनि मानसिफोर दङ फरायनो थाफैयोना ओमफ्राय बिदिनो मेजरफ्रा मा मा दङ औ औ मोजाङै सोलिगासिनो दा स्थुडेनफ्रा गाज्रि खालामाना जेबो स्थुडेनफ्रा एसे इउनिभारसिटियाव माबाफोर दावराव खालामो नामा नोंथांनि इउनिभारसिटियाव थांनानै बै बर'नि माखासे जाग्रा लोंग्राफोरखौ जानो गोसो जादोंलां अनेक मबाइलफ्रावसो नुलाबायथारो फेसबुकफ्राव गोथाव गोथाव संनानै होनाय साम' माबा माबि औ औ औ औ मानि खनसे जानायनानै फैनो मोनब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगौ आरो सम लानानै

दे दे दे जायो दे दोन्थ'नायसै बिदिबा दै औ